आंनि फेभ्राइट खौरां बिलाइआनो जाहैबाय बड'सा दा बड'सा खौरां बिलाइनि गेजेरजों गोबां जोंनि बड'लेण्ड एरियानि माखासे खौरांफोरखौ जों मोननो हायो बड' गामियाव बबे खनायाव मा जादों बबे खनायाव सोर थैदों बबे खनायाव सोर बर'वा सोर गुबुन हारिजों नासय जादों बबे सरकारजों नासयजादों दा जोङो दा आङो बे बड'सा खौरांनि बिलाइनि गेजेरजों आङो बेफोर खौरांखौ मोननो हायो आरो जों बड'सा खौरांनि खौरां बिलाइनि गेजेरजों गोबां साख्रिफोरनिबो आपडेट मोननो हायो गोबां साख्रिफोर बहा मा साख्रि ओंखाददों बहा मा साख्रि ओंखाराखै बड'सा खौरांनि बिलाइनि गेजेरजों आं मिथिनो मोनो दा खौरां बड'सा खौरां बिलाइजों अनलि जोङो बड' एरियानि बड'लेण्डनि खौरांखौल' जों मोननो हायो गुबुन अल आसाम अल आसाम खौरां अल आसामनि खौरांफोरखौ जों मोननो हायो आरो बुहुम नाङैनो बुहुम नाङै जानाय जाथायफोरखौबो बड'सा खौरां बिलाइनि गेजेरजों मोननो हायो दा बेखायनो बड'सा खौरां बिलाइखौ आङो जोबोद मोजां मोनो दा बड'सा खौरां बिलाइखौ आङो फुंनि सामफ्रामबो गु बा जिसे बाजियाव आं फरायो दा बड'सा खौराङा आंनि फेभ्राइट आरो बड'सा खौरां बिलाइनि गेजेरजो जोङो गोबां दानि स्टुडेनफोरनि माखासे मोजां मोजां खन्थाइ लिरनाय मोजां मोजां सल' लिरनाय जों बड'सा खौरांनि बिलाइजों मोननो हायो बेनिखायनो बड'सा खौराङा आंनि थाखाय फेभ्रेट गोदोनिफायनो आरो दासिमबो आरो दा बेनो आरो